असांजे हुते सिंधी भॼन जी ज़ोरदार मौज़ लॻी पई हूंदी आहे झूलेलाल युवक मंडल जी झूलेलाल ट्र्स्ट द्वारा हर चंॾ ॾींहं झूलेलाल मंदर में असांखे सिंधी बहिराणा सिंधी गाना जी मौज़ लॻी पई हूंदी आहे असांजे हिते झूलेलाल मंदर में असांजा भाउर सिंधी युवक मंडल वारा हर चंॾ ॾींहं लाॾा लाॾा गाईंदा आहिनि अने बहिराणा जी पूजा कंदा आहिनि अने मौज़ लॻाईंदा आहियूं असां सभु हिते मौज़ हर हिकु ॻाल्हि जी सिंधी में मौज़ कंदा आहियूं असांजे हुते हर हिक दिन हर हिक रोज सिंधी भाषा में ॻाल्हाईंदा आहियूं असां सभु सिंधी गॾु थी करे झूलेलाल साईं जी मंडली जी पूजा कंदा आहियूं अने गॾु रही करे अने वॾी वॾे भाई असां असांजे अ सिंधी समाज खे अॻियां वधाईंदा आहियूं असांजो लाल साईं खे पूजा कंदा आहियूं अने हर हिकु गाने जी ऐं वाह वाई कंदो आहियां अने मूंखे सभु गाना झूलेलाल साईं जा वणंदा आहिनि असांजी युवक मंडली जेका बि गाना गाईंदी आहे हूअ हिक खां हिक बढ़िया हूंदा आहिनि अने सभिनि खे इलाही इलाही इलाही वणंदा आहिनि अने सभु मौज कंदा आहिनि